हेलो

हम हाँ वाटसन इसकुल से बोल रहे हैंँ हँ वाटसन इसकुल से बाजैत छी हम हँ इसकुलके हम ट्रेनर छियै क्रिकेटके अच्छा अहाँकेँ अहाँकेँ की नाम भेल अच्छा डेट ऑफ बर्थ कतेक भेल अहाँकेँ अहाँकेँ ट्रैनिङ्ग लेबाक अछि तऽ हम जरूर अहाँकेँ ट्रेनिङ्ग देब किआकि हमर तऽ मेनली हँ कहियौ नॉलेज नहि छै तऽ हम हूँ अहाँकेँ अगर नॉलेज नहि यऽ मानिके चलु तऽ ओएह ने जे हमरा लग यऽ अहाँ अयबै तऽअहाँकेँ हम नॉलेज देबै जे अहाँ जे छै से सब किछु से कोना जे मारबै बाउन्सके कोना मारबै ओकर बाद सीख कऽ कोना मारबै मानिक चलूँ कवरमे कोना मारबै लॉन्ग ऑन कोना मारबै कोन हिसाबसँ करबै तऽ ओ तऽ अहाँ मानिक चलूँ जहन हमरा लग एबै अहाँकेँ एडमिशन हेतै तऽ अहाँके सभ किछुके बारेमे सिखायल जेतै कोना कैच लेबै कोन हिसाबसँ अहाँ मानिक चलूँ फील्डिङ्ग करबै ओसभ चीज अहाँकेँ जे छै बतायल जेतै आ हमरा लग तऽ जे भी हमरा लग एलै हँ मानि लिअ जेकरा जेकरा हम ट्रेंड कै कऽ भेजलियै हँ ओहिमे बहुत बहुत एहन छै जे बिहारके रणजीत ट्रॉफीमे गेल छै ओतऽओसभ जगह पर खेलबैत छै आ हमरो अपन नाम रौशन करैत छै अपन जि बिहारके नाम रौशन करैत छै ओहि साथ साथ मानिकऽ चलूँ हम ओकर टीचर छी तऽ हमरो नाम रौशन होयत छै तऽ एतबा जरूर कहब जे अहाँकेँ अगर सीखबाक इच्छा यऽ अहाँ अबियौ अहाँ मनसे एकदम खेलियौ आ आ सिखेनाइ हमर काज छी आ हमरा उम्मीद यऽ जे अहाँ अहूँ जरूर सिखबै अहाँ जे छै अहाँ जे एबै जे अहाँ डॉक्यूमेंटमे जे छै से अहाँ सर्टिफिकेट लै लेबै इण्टर या ग्रेजुएशनके आओर आधार कार्ड लै लेबै फोटो लै लेबै अहाँ अपन की बुझलियै मोबाइल लै लेबै आओर एतबा चीज अहाँ लै कऽ जे एबै तऽ तेकर बाद अहाँकेँ हम एडमिशन करबै आओर अहाँकेँ हँ हँ छै हमर अन्दरमे हमर अन्दरमे छै हमर इसकुलके अन्दरमे सभ किछु छै एहि दुआरे जे हमर जे भी स्टुडेन्ट मानि लिअ आबैत छै ओकरा कोनो प्रकारके कठिनाइ नहि हुये एहिलेल हम तत्पर रहैत छी व्यवस्था ओहिमे छै आबियौ अपने